कोणय समजा खंय पडललो मेळ्ळो आनी ताचो हात जावं पांय मोडला अशें जर दिसलें जाल्यार सगळ्यान पयलीं म्हणजे कितपत तें मोडलां तें पयलीं पळोवंक जाय मागीर कितें करपाचें की खरेंच मोडलां कांय फक्त ताका कॅच येयला किंवां मातशें बिश्टेंच वांकडें जालां जाल्यार मागीर तेका मसाज करप वेग वेगळ्या तरेन तो हात जावं पांय हालोवन पळोवप तो आपल्या आपूण बसता जाल्यार पळोवप इतलें करून त्या मनशाक चड वेदना जाता जाल्यार तें पळोवप आनी मागीर अशें मसाज करताना हळू हळू लक्षांत येता की तें खरेंच फ्रॅक्चर जालां कांय कितें जर फ्रॅक्चर जाला जाल्यार थंयसरूच खंय मेळटा तो लाकडाचो तुकडो किंवा असो सपोर्टर असो धरून कपड्यान तो बांदून तो जो अवयव आहा तो नीट करपाचो आनी तेचे उपरांत जाता तितले बेगीन एक तर थंयसर लागीं आसलेल्या दोतोरा कडेन किंवा प्राथमीक केंद्रान म्हणजे आरोग्य केंद्रांत व्हरप किंवा मागीर एकशे आठ एम्बुलंस अशें आपोवन त्या पॅशंटाक म्हणजे त्या पडलेल्या मनशाक हॉस्पिटलांत व्हरप अशे तेजेर उपचार करप